दानि गथ' गथ'फ्रा गोदोनि बादि बाहेरायाव खारला खुरला गेलेला बिदिनो मबेल फोरजोंनो दिन थांबाय टिभिफोरजोंनो दिन थांबाय बाहेरायाव ओंखारला गोसोबादि गेलेया बिदिनो जिरायथाब जिरायथाब न' सिङाव थाबाय मेगनफ्रा मोजां जाला गोसो गैला बाइहेराफ्राव गेलेनो खारख्रावनो गोसो गैला मबेलफोरजोंनो दिन थांबाय उन्दैफ्रा मा खालामनो गथ'फोरनि खोथा बुंबाबो रायबाबो बाद्दिसो नांसिनो नों मा मिथिगौ जों नायनायालाय नोंहालाय मा जादों बेफोरबादिसो होनलायो रायबाबो मबाइल नांगौ गाबगुलायोसो बाइह्रायाव गेलेखारोबा मबेलफोरखौथ' नायायानो जागौ दा न'आवनो थाबाय थाबाय दिनैबो गाबोनबो मबेल संफोरबो टिभि बेफोरबादिजों दिन थाङो फरायनायफ्रावबो एसेबां गोसो होला गथ'फोरनि खोथा संनाय खावनायाव सिरि थागौबा होनानैबो मबेल होनानैबो दोनग्रा दं मबेल होनानैबो गथ'खौ दोनो दा बिदियाव गथ'फ्रा अयभास जाबाय मबेल नायनानै थानाय न'आव जिरायबाय थानाय अयभास जाबाय साफ्रोमबो नंजोबा माखासेफ्रा बिदिनो बायह्रायाव ओंखारनानै गेलेग्राबो थायो मबेल गोनांबो दं गैयैबो दं बा मबेल गोनाङासो मबेल नायनो मोननोसै मबेल गैयैआथ' गेलेयोबो सोरबाया ना बोनबाय सोरबायाबा गेलेबाय एखमबा सोरबायाबा बिदिनो मबेल नायनानै दिन थांबाय बेफोरबादि जायो आरो साफ्रोमबो गथ'फ्रा मबेलजों दिन थाङा बेफोरो माखासेफ्रा बिमा बिफानि सायावबो जाहैबाय माबा मोनसे मावग'नो हागौबा साननानै मबेल होनायावबो मबेलखौ नायनानै थानो मोजां मोनो उन्दैफ्रा बिदिनो खारटुन खुरटुन नायनो लुगैबाय नायबाय दा बेफोरो बारा जालाङो गथ'फोरनि मेगनआबो गाज्रि जालांनो हमजोबबाय एसे बैसो जाबानो मेगन नुवा जाबाय दानि गथ'फोरखौ मा होन्नो जोंनो गोदो बिमा बिफाफोरखौ होनोमोन मानो मेगन नुवा होनो होनानै बुङोमोन नंगौना नङासै होननानै सानोमोन नाथाय सैथो दा जोंनो जाबाय जोंनो बिमा बिफानि बैसोसिम बेफोरबादि मेगन नुयि होननाय समसिम बैसोआनो जों दा जायाखैमोन नाथाय जों बिसिनि सिगां बिसिनि बे बैसो जायैनि सिगाङावनो जोङो मेगनखौ नुवा नुवा मोनो दा आनदो आनदो खोमसि खोमसि नुयो दा जोंनि मेगनआनो गाज्रि जाबाय आरो दानि गथ'फोरनि मैगं थाइगं मुलिनि खिथि आबाद मावनाय जानाय लोंनाय बेफोरजोंबो मेगनफ्रा जालांजोबबाय मबेलफोरजोंबो जाबाय बिनिखायनो मबेलफोरखौबो गथ'फ्रा नायनो मोनो होनानै एफाबां नायाबा मोजां जागौ बादा होनोथ' हाखाया आजिखालि उन्दैफोरखौ नायहोयाबा मोजां जागौ आरो